हॅलो आयको येता न्हू

हलो आंटी एशें आसा तूं हांव बरें आसां कितें घेवन हाडल्या गे आज फ्रेश आहाय मगे आं टमाट कशे दिले तरी ओयशी मागीर कित तूं इतलें म्हारग गे पयरूय गेल्यार पन्स आहले तितले बेगीन रेट वाडोलो तुमचो हय तें आतां कोण आ बरें आंटी जायचो येता हें घे आपणांग गे बरें तुगे बोरें म्हुणटा न्हू सो आमी मातशें चोयन घेवपा पडटा हय हय हय बरें थोडी म्हारग जाल्यार तरी कोन ते येता पूण बोरो आसपा जाय आमकां कित्याक आज मुटाय बोरो आसाय बोरो आसा गारा वयत म्हळ्यार ते मातशे पेड्यार बी आसताय मागीर हिंग घात दोन तीन इंसून बरें उंचून मागीर पोंदर सगलें खुसलोलें मातशें चोयन दी आं बरें बरें दी फ्रेश हय हय हय नॅक्स्ट टायम मागीर तुकडे घेता हांव पोरतून बरें आनी कित कित भाजी हाडा आनीक कित हाडा आनी तांबडे भाजी भेंडियो आ ओके बरें चिटकी मिटकी हाडलें फ्रेश आ हा ये न्हू आ बरें वांयगी ना वांयग हाडलें मोटें वांयगे फ्राय कोरपाक आ म्हाका टोमाटो बी ती वांयगे हय बरें फ्रेश जाल्या गे तो हांव आ वांयगे बरें बरें आनी आनी यें तुवें तें दुदी बुदी हाडलें मुस्ता कोंकोन दुदी बी आं आं फ्रॅश आहाय मरे ते सोगले हे बी हाडला म ओके बरें बरें तुगे फ्रेश हांव म्हूण घेवपा हें कोतां नाजाल्यार म्हाका नाका आल्होलें सोयपाकूय मातशें आहाय बरें म्हूण आ थँक्यू थँक्यू